औ औ थांगोन ओमफ्राय नोंसोरलाय सोर सोर थांनो नागिरदों ए आंखौबो लांफादो ओरैनो खयजोन थांगोन दसजोनसो जानायनि आदबफोरखौ बोरै बानायगोन ओमफ्राय

औ ओमफ्राय थांनायनि जायगाखौ बबेखौ बासिदों हाग्रामा ब्रिजआव बेयावहाय मा मा नुनो मोननाय जागोन ओरैनो ओरैनो फेसटिभेल जायोना बे हाग्रामा दालाङाव अ होनबा ज' बेरायनोसै आरो फेसटिभेलावहाय औ जायो आंबो थांगोन आंबो फ्रिखा बिदि समाव ओमफ्राय हौवा लोगोफोरा खैजोन जागोन हौवाफोरा खैजोन जागोन आदजोन जागोन ना होनबाथ' मोजाङानो जाबाय नोंसोरबो बुरजाबा जोंबो आदजोनसोबा मिलायहैसिगोन ना कालेक्स'नखौ ओरैनो बेसेबांसोबा हिसाब जाथावथाव नोंनि आनदाजआव फाइभ हान्द्रेदआव ओरैनो खइजोन होनदोंमोनलाय मानसिया टटेल ओ पाइभ हान्द्रेद खांगोनथ' मानसिया खयजोन होनदोंमोनलाय टटेल हिनजाव हौवा एइदिन आथार'जोन ना आथार'जोनाव पास्स' खाङोबा मिलाहैगोन मिलायहैगोन होनबा आं थांगोन औ थांगोन होनबा औ दे दे दे थांगोन